जोंनि बे सिरां ओनसोलावहाय माखासे दोरोङारि संग्रा ओंख्रिफोरानो जाहैबाय जेरै बर'नि दोरोङारि ओंख्रि अमा नारजि अनलाजों दाउ सबायजों साम' नाफाम बेफोरबायदिखौहाय जोंनि बे सिरां ओनसोलावहाय बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि महरै संनानै जायो एबा बर'फोरा सङो गोदोनिफ्रायनो बर'फोरा बे दोरोङारि ओंख्रिखौहाय संनानै जाबोदों आरो दाबो बर'फोरा बेखौनो दोरोङारि ओंख्रि होननानै संनानै जायो नारजिजों अमाजों खारै होनानै सङो अनलाजों दाउजों बेफोरखौबो खारै होनानै सङो नाफाम बेफोरखौ ना गोरानखौ देनानै भयेमाव सोनानै दोननानै बेखौ फेसेवनानै जायो सबायजों साम'जों संनानै बेखौबो खारै होनानै जायो बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो बेफोरबायदि दोरोङारि ओंख्रिखौहाय संनानै जाबोदों आरो आथिखालावबो बेफोरबायदि ओंख्रिखौ बर'फोरा संनानै जादों बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि जाग्रा मुवा होननानै बुङोब्ला नारजि अमा अनलाजों दाउ सबायजों साम' नाफाम बाथोन बेफोरखौनो जों बुंनानै खिन्थानो हायो